तऽ सुबह सुबह जे उठै छै तऽ दौड़ करै छै दौड़ करैके बाद जे से ओ हवा लगै ओहिसे मजबूत होइ छै देह हाथ सीधा रहै छै देह हाथ सीधा रहै छै आओर नर्व भी सीधा करैके बाद अपना दौड़ कर सुबह उठिऔ साँस लेल जाइ छै हवासे हवाके साँस लिए आबै छै दौड़ करै पड़ै छै तऽ ओहिसे बेमारी नहि होइ छै ओकर जीवन लम्बी होइ छै लम्बी होइ छै तऽ ओकर जे छै चेहरामे र रङ्गत रहै छै बेमारी नहि होइ छै ओकर बाद अपना अपना जे छै दौड़ करैके बाद कसरत भेल जे छै कसरत करै छै भोर शाम कसरत करू कसरत करल जाइ छै कसरत करैके बाद देहमे रङ्गत आबै छै चेष्टा आबै छै मोन देह स्वस्थ रहै छै ताहि लैके